आं सावगारि एबा आखाइजों बानायनाय कार्ड एबा आन्थोब महरै हेफाजाब हेबखांनाय हाबाफारिखौथ' मावफेरनाय जायाखै बा होनाय जाफेराखै किन्तु आं बेखौ थुलुंगा होयो जे बेफोर खामानियाव आं होनो हायैखाय बा मोजाङै गुबुन मानसिया जुदि होनो हानाय आखुथाय थायोबा आं बेखौ मोजां सानो आरो बेयो जोबोद बेसेन गोनां जायो मानो होनोब्ला गावनि रोंगौथिखौ मोनदांनो हानाय बेखौ जोङो सानो आरो बे बेफोरनि गेजेरजों जों मिनथिनो मोननाय जायो